जी नमस्ते बोलिए जी मिलेगा

अच्छा अच्छा जी जी

पपीते हो गए तो पपीते हो गए ना पाँच फल चाहिए आपको पाँच फल चाहिए पाँच से एक पपीता हो गया अँगूर हो गया केला हो गया सेब हो गया संतरा हो गया अनार भी चाहिए नारियल हाँ वह भी मिलेगा आपको

हाँ अच्छा क्वालटी का ही है सेब का रेट है अच्छी क्वालटी का दो सौ रुपये और और उससे थर्ड क्वालटी है आपका एक सौ अस्सी डेढ़ सौ भी मिलेगा आपका संतरा संतरा भी है यह सौ रुपये में दो के जी है और अँगूर भी आपको डेढ़ सौ में दो के जी मिल जाएगा और हाँ हाँ तो पाँच के जी के हिसाब से आपका पैसा जो भी बनेगा जी जी जी जी हम पैकिंग कर देंगे ना हम शादी के लिए जो जाता है तिलक में हाँ हाँ हाँ देखिए सब मिला के पैकिंग वग़ैरह का पाँच हज़ार रुपये लगेंगे हाँ हाँ तो आप आडर कर दीजिए बस मैं

हाँ हाँ रेडी रेडी हो जाएगा रेडी हो जाएगा जी जी हाँ हाँ हाँ उसमें हम लोग की छूट नहीं होती है जो भी है मेरा जो पैसा बनेगा वही हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक है ओके ओके आ जाइए आपका आडर हो गया है चलिए